ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں در اصل کچھ دن پہلے میں نے آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپئے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں نمبر ون یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا نمبر ٹو اس کا کیمرا بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچرس کلک کرتا ہے نمبر تھری اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے نمبر فور اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے نمبر فائو اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کر سکتی ہوں نمبر سکس یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں